अस ना इक बारी इत्थूं कोई थोह्ड़ी देर पैह्लें दा गल्ल ऐ असें इयां सलाह् बनाई लेई चार पंज मुड़े मिले अस असें सलाह् बनाई लेई कि बैष्णों माता जाना ऐ माता नै बलाए दा हा ते माता नै बलाया असैं सलाह् बनाई लेई जिसलै बी बलावा होई जंदा जिसलै ना कोई बलाए ते उसलै एही जाई सकदा बंदा इयां ते हैनी जाई सकदा ठीक ऐ साढ़े इत्थें मुड़े साढ़े ग्रांऽ दे गै मुड़े हे उनें आखेआ चलो चलिये बैष्णों माता चलनें आं जां कल जानां जां परसों जिसलै बी बनदी सलाह् चली पौनें आं महां ठीक ऐ चली पवो माता रानी नै बलाए दा ते चली पवो इत्थें केह् ऐ जिसलै अस बनाई लेआ जानें दा मन जानें दी तैयारी करन लगी पे ते बस इयै जेह् दिन हे सर्दियां बस शुरु होनें आह्लियां हां बस इयो दिन हे ते सर्दियां शुरु होनें आह्लियां हां थोह्ड़ी थोह्ड़ी ठंड होनें आह्ली ही दिनैं ठंड हैनी लगदी ही राती जिसलै ते मतलव रातीं ठंड लगदी ही इध्दर लगदी ही ते उध्दर ते फ्ही जादा होंदी ऐ ठंड इध्दर कोला दा जादै ऐ कठुए कोला दा जादा ऐ उध्दर ठंड ते जिसलै अस बनाई लेई सलाह् ते अस इत्थूं घरों चली पे पैद्दल गै पैद्दल चलदे चलदे पुज्जी गे रोड़ पर रोड़ पर पुज्जे ते उत्थें बस फड़ी बस फिर चलदे चलदे बस फगड़ी ते बस अस तकरीवन कोई सत्त अट्ठ मुड़े हे किट्ठे चली गे इत्थें बारश बड़ी ते चली गे पैह्लैं अस उतरे इत्थै सांबै साबैं उतरे ते अहैं जा दे ऐं ते इत्थें चीची माता दे दर्शन बी करी लैन्नें आं महां चलो जाना ते है गै अस जा दे माता दै इत्थें बी माता गै ऐ ते करी लैन्नें आं दर्शन ते उत्थें उतरे ते माता दे दर्शन दुर्शन कीते ते फिर आई गे बाह्र रोड़ पर आई गे दवारा रोड़ पर आए ते इत्थें पुज़ारी बी ऐहा हा उनैं परशाद परशूद बी दित्ता ते ओह् खाद्धा खूद्धा ते बाह्र आई गे रोड़ पर ते उत्थें रोड़ पर आइयै ते असैं ओह् कीता दवारा बस फड़ी लेई दवारा बस फड़ी ते चली गे अस जम्मू फिर जम्मू उत्थें अहैं उत्थें चलनां कोई एरिया दिक्खी लैन्नें आं उत्थें बाह्वे आह्ली माता चली जन्नें आं जां उत्थें जिसलै पैह्लैं इयै होंदा हा कि घरा दा इक बारी निकली जाओ ते जिन्नां दो चार दिन लग्गी जान ते ठीक रौंह्दा ते फिर उत्थें बाह्वे आह्ली माता चली गे अस बाह्वे आह्ली माता बी गे ते उत्थें बी कोई दो डो ढाई घैंटे लग्गे गे साढ़े उत्थें बी ते फिर उत्थें बैठिये शाम्मीं शाम्मी दे कोई चार बज्जी गेदे हे बज्जी गेदे हे ते अस बैठियै आए दवारा बसा च कटरे आह्ली बस्सा बैठे कटरे आह्ली बसा च बैठे ते फिर बैठे ते जिसलै बस फिर उसलै गै चलनी ही जिसलै फुल्ल होई जंदी ते जिसलै भरोई जंदी बस ते फिर गै चलनी ही बस जिसलै चली पेई ते जिसलै भरोई गेई ते फिर चली पेई चली ये चलिये फिर पुज्जी गे अस उत्थें कटरै कटरै पुज्जे ते कटरै पुज्जियै उत्थें अस बैठे बूठे थक्की गेदे हे बस्सा च बैठियै ते उत्थें बैठे ते उत्थें फ्रैश प्रुश होए मुंहा हत्थ धोत्ता ते उत्थें चली पे अस मतलव उप्परे गी प्हाड़ी रस्ते च जान लगा पे बैष्णों देवी आह्ले पास्से गी चली पे अस ते जिसलै बैष्णों माता आह्ले पास्से गी जान लगे ते असैं उत्थें बैग बूग चैक्क कराया ते बान गंगा लाग्गै उत्थें रस्ते च चैकिंग आह्ले लग्गे दे होंदे ते उनें वैग चैक्क कीते साढ़े ते असैं चैक्क कराई ओड़े साढ़े कोल चंगा कुछ ऐहा हा ते असैं चैक्क चुक्क कराया ते अस चली पे गे अग्गैं ते फ्ही अग्गैं थोह्ड़ी दूर पुज्जे ते उत्थें फिर बैठी गे बैठे उत्थें ते फिर उत्थें अच्छा हा एरिया अच्छा हा उत्थें ते उत्थें प्हाड़ियां प्हूड़ियां बी दिक्खनें गी मिला दियां हां ते ब्यू अच्छ आ आ दा हा उत्थें शैल हा एरिया उत्थें बैठे कोई अध्दा घैंटा ते फिर लाग्गै दुकान बी ऐही ही चाह् आह्ली चाह् बी पीती मुड़े आखन च्हा बी पीनी ऐं महां चलो चाह् बी पी लो इत्थें केह् ऐ ते फ्ही चाह् बी पीती उत्थें ते केंइयैं चाह् पीती केइयें कोल्ड ड्रिक पीती ठंडा पीता केइयें गी शौक होंदा नी ठंडा पीनें दा ठंडा पीता ते फ्ही उत्तें चली गे चाह् चूह् पीती ते उत्थें चली पे चली पे चली पे अग्गैं अद्ध कवारी पुज्जी गे ते अध्द कबारी बी उत्थें बैठनें दी जगाह् बी ऐ उत्थें बंदा बैठी बी सकदा ते बैठे बूठे ते लेटी केी जादा थक्की गेदे हे ओह् लेटी बी गे जियां में थक्की जन्नां इयां लेटी गेई लेटे लूटे कोई घैंटीा डेड़ घैंट मस्ती कीती फिर अहैं चलो चलिये माता दे मन्दर जाईयै रैस्ट करगे दर्शन ते सवेरैं गै करनें नैं लेकिन पुज्जी जन्नें आं बंदा राती पुज्जी जा ते ठीक रौंह्दा ते जिसलै उत्थें जिसलै उत्थें पुज्जी गे अग्गैं ते फिर करी लैग्गे रैस्ट ते जो बी अग्गैं करनां होग ओह् फिर उत्थैं लंगर हा उत्थें लग्गे दा जेेह्ड़ा माता रानी दा भगत हा पैह्लैं गुलशन गुलशन जो बी होग उंदा लंगर लग्गे दा हा ते उत्थें परशाद बी खाद्धा लंगर खाद्धा लंगर लुंगर खाद्धा ते फ्ही चली पे पैह्लैं लंगर खाई लेआ फ्ही उप्पर चली गे ते जिसलै उप्पर पुज्जे ते चलदे चलदे टैम ते लग्गी गै जंदा फिर रुके बी बड़ै चिर ते राती दे बज्जी गेदे हे कोई साढे जारां साढे जारां पुज्जे उप्पर मन्दर ते उत्थें माता रानी दे दरवार च उत्थें फिर सरां च बैठी गे सरां थ्होई स्हानू तां बंदे कन्नै ऐहा बंदा उत्थें ते सरां च गल्ल गुल्ल कीती गल्ल गुल्ल करियै ते असैं उनैं आक्खोआ चलो रेही लैओ शोर शराबा नेंईं हे करदे उनैं बोलेआ महां ठीक ऐ ते ते उत्थें फिर सवेरै उट्ठे जियां उट्ठे ते लोऽ लग्गी पेदी ही उऐ क्योंकि थक्के दे हे रातीं दे ते सवेरै लेट जाह्ग आई ते लेट जाग आई ते फिर उत्थें ओह् कीता सवेरैं उट्ठे न्हाते धोत्ते दात्तन दूत्तन कीती ते फिर उत्थें चली गे लाईन च लग्गी गे लाईन च रश ते बड़ा होई गेदा हा उसलै रश ते ठीक ठाक होई गेदा हा ते अस लाईन च लग्गी गे लाईन च बी खड़ोई खड़ोइयै भेंट लग्गी माता दी ते टाईम ते लग्गी जंदा ऐ दकानां पर गे ते टाईम फ्ही लाईन च लग्गी गे ते इयै जेही मतलव कि साढ़े कन्नैं जिसलै अस माता रानी दै लाग्गै पुज्जनें आह्ले होए ते स्हानू इयां अच्छी फीलिंग मतलव अच्छा लग्गनां लगी पेआ ते जिसलै माता रानी दै लाग्गै पुज्जी गे ते असैं शैल दर्शन करी ले ते स्हानू इयां मतलव अच्छा लग्गेआ ते फिर जिसलै माता रानी दे दर्शन होई गे ते अस